हँ बोलू ह्म्म हँ हँ हँ हँ राखै छी की सभचीज राखै छियै ठीक छै आबू आबू आबू द दस टाकासँ बीस टाका तकके पचास टाका तकके मिल जायत दस टाका दस टाका कॉपीसँ पचास साठि टाका तक छै सए सए टाका तक छै कलमके तीन टाकासँ पाँच टाका पाँच टाकासँ दस टाका तकके छै हँ आबू आबू सभकिछु देब सभकिछु राखै छियै ह्म्म हँ दाम बढ़िआँ छै आबू ने अहाँ कीनि कऽ लए ने जाउ जेसब जे लेबै डायरी लेबै इंग्लिश लेबै हिन्दी लेबै सभ कॉपी मिलत सभ ई पेन मिलत नहि मिलत से नहि सभचीज मिलत आबू लए जाउ ह्म्म ठीके छै ठीके छै आबू लए जाउ ओहिमे कोइ टेंसन नहि दोकाने छियै तऽ दोकानमे तऽ मिलबे ने करतै नहि मिलतै से हँ यौ करवेलीयएमे हँ हँ फोन नम्बर बादमे छै ओहिमे हँ ठीक छै ठीक छै आबू आबू ओहिमे कोनो दिक्क्त नहि करब आओर हमरा बढ़िएँ ने छै दोकान बढ़तै ग्राहक पटतै रहतै ठीक ठाक रहतै आओर सभकिछु थोड़े ने दोकान चलतै दोकाने नहि चलतै तऽ गरीबके दिन केना कटतै गरीब छियै हमरा एतेक तऽ गरीबे ने रहबै ह्म्म सभचीज ठेकानसँ राखै छी

हँ आबू आबू ओहिमे कोनो गड़बड़ नहि छै कॉपी दोकान छै बच्चेके मोन भेलै ने बच्चा कोन लेतै डायरी लेतै कि सादा लेतै हिन्दी लेतै बच्चा सभके फेर गेलै ने बच्चा सभकेँ जे मास्टर देतै ऑर्डर हँ मास्टर हँ बच्चासभ कहतै हम लेबै हिन्दी तऽ हिन्दी देबै कहतै बच्चासभ इंग्लिश लेबै तऽ इंग्लिश देबै कहतै सादा डायरी तऽ सादा डायरी देबै एहिमे कोन छै बच्चा सभके भेलै ई बात हँ बच्चा सभके पसन्दसँ कॉपी लीड खरीदल जाइ छै ठीक छै आबू